کھیلوں کو فروغ دینے کے لیے علاقوں میں مختلف تنظیمیں موجود ہوتی ہے جو کہ مختلف قسم کے کھیلوں کو ترجیح اور تربیت کا کام کرتی ہے چند مختلف تنظیموں کی مثالیں شامل ہے علاقائی سطح پر مقامی کھیلوں کی تنظیم کرنے والے ادارے اور کمیونٹی ورزش کلب کھیلوں کو فروغ میں مدد فراہم کرتے ہیں ریاست یا مُلک کی سطح پر ورزش کی تنظیم کرنے والے ادارے جیسے کہ ریاستی ورزش بورڈ یا قومی اولمپک کمیٹی قومی اور بین الاقوامی سطح پر کھیلاڑیوں کو تربیت دینے کا کام کرتے ہیں اور اِن کے لیے مقابلات اور تربیتی مواقع فراہم کرتے ہیں مختلف ورزش کلب اور اکیڈمیز مختلف کھیلوں کی تربیت اور تجویز کرتے ہیں جہاں کھیلاڑیوں کو مہارتیں سِکھائی جاتی ہیں اور اُن کی تجویز کی جاتی ہے قومی اور بین الاقوامی سطح پر لوگ کھیلوں میں شرکت کرنے کے لیے مختلف طریقے کار اختیار کرتے ہیں وہ عموماً اپنے مُلک کے ریاستی ورزش انتظامیہ یا قومی اولمپک کمیٹی کے زیرِ اہتمام کھیلوں کے تصدیق اور مشترکہ مواقع کے لیے درخواست دیتے ہیں اِن کھلاڑیوں کو مختلف مقامی اور قومی مقابلات میں حصّہ لینے کا موقع ملتا ہے جہاں وہ اپنی مہارتوں کو دِکھا سکتے ہیں